जोंनि जायगायावथ' बिदि दैनि आंखाल जानाय आङो नुफेराखै सिगांनिफ्राइनो जोङो माइ गानायबाबो बोथोराव फैनाय अखाजोंनो जोङो माइखौ गायो आरो खिथि मावनायावबो जोंहा जेबो आङो आं नुनाय समाव जेबो प्रब्लेम मोनफेराखै आरो जों बोथोरनि अखाजोंनो जोङो माइ गाइयो मैगं थायगं गायनानै जायो जों गामियावबो आङो बिदि नुफेराखै आरो जोंनि गामिनि दैफ्रा एसेबांबो मैला गोनां गाज्रि आइरन गोनां नङा मोजाङैनो मोजाङैनो मोनो आङो जों गामिनि दैफोरखौबो